आङो दाथ' सावगारिखौ आखिनाय जाला बात गोदो जेब्ला स्कुल फरायोमोन होनब्ला आं बिराद आखियोमोन आङो थारमानि आर्ट क्लास लायाखैबाबो गावनि सोलोंनायजोंनो बिराद मानि रोंनो हादोंमोन आरो सोलोंनो हादोंमोन ओमफ्राय बे समावहाय आङो गोबां रोखोमनि सावगारि आखियोमोन जेरकम नेचारेल सिनारि बा ओमफ्राय माबा सिकेट्स मानि परट्रेट स्केटच बायदिसिना बहाय बे समाव आंनि क्रिएटिभिटिया फैद'वाब्लाना आङो एखनब्ला मेगनखौ मोसेबनानै मोनसे सिनखौ माने गोसखांनो ट्राय खालामोमोन मेगननि सिङाव पिक्चारखौ लाबोनो ट्राय खालामोमोन आरो होनबाय आंनि गोसो सिङाव फैफिनोमोन आरो होनबाय बे पिक्चारखौ मानि आंनि गोसो सिंनि पाउज खालामनानै गोसो सिङावनो नायहरफिन्नो ट्राय खालामोमोन ओमफ्राय बिदिनो आङो सानहाबनानै सावगारिखौ बानायोमोन आरो